आप रौशनी मेकअप आर्टिस्ट बोल रही हैं हम उषा आपकी मॉडल बोल रहे हैं जी हमको मेकअप के बारे में जानना था आपसे आप मतलब मुझ से मेरे को किस तरीके से आप मेकअप करेंगी बताइए मैं मेकअप का क्राइटेरिया बताइए कैसा ब्राइडल कौन कौन सा मेकअप का चार्ज कितना कितना है

आप हमें शादी के लिए करवाना है ब्राइडल मेकअप आप ब्राइडल मेकअप के लिए कौन कौन सा सामान यूज़ करती हैं आप हम हम सोच रहे हैं कि वो सामान हम खरीद लें आपसे बस आप मेरे को मेकअप करेंगी

आप मेकअप में बताइए कौन सी कंपनी का लें

हम तो लैक्मे यूज़ करते हैं आप प्लीज़ प्राइस बता सकती हैं आपका प्राइस बता सकती हैं

ठीक है मुझे करवाना है ब्राइडल मेकअप हेयर स्टाइल के बारे में बता दीजिए आप हेयर स्टाइल कौन सा बनाएंगी और हेयर स्टाइल कौन सा बनाएंगी कौन से कलर का लहेंगा लेना है वो बता दीजिए और

कितना जूड़ा आप बनाएंगी न जूड़ा में आप कौन कौन सा जूड़ा हाफ जूड़ा फूल जूड़ा

ठीक है और आप फोटोशूट भी आपके पास फोटोशूट की सुविधा उपलध है की नहीं क्योंकि आप मेकअप करती हैं तो उसके लिए कैमरा तो आपके पास होगा ही उसका चार्ज कितना है पंद्रह हजार है फोटोशूट आपका अच्छा होता है न फोटोशूट के लिए लोकेशन अच्छा है न प्री वेडिंग प्री वेडिंग करवाती हैं प्री वेडिंग प्री वेडिंग का कितना चार्ज है

सर मुझे इंगेजमेंट उससे पहले तो मेरा इंगेजमेंट है मुझे उसमें भी इंगेजमेंट मेकअप करवाना है इंगेजमेंट मेकअप के बारे में बताइए

नार्मल फिर भी अच्छा कितना चार्ज है लास्ट बार बता दीजिए ठीक है ठीक है रौशनी आर्टिस्ट आपसे बात करके अच्छी लगी मैं आपसे मेकअप करवाती हूँ ठीक है